हलो आ कशें आस गो बर मुगो

हय गो ते लायटीचे लायटीची वायरी घालताले न्ही गो तो जमनीतल्यान वता पळय ताका लागू सगली रोड ते खडबडी करूं उडयल्यात आनी ते अय तें आतां किदें मुगो किदें म्हुणू करपाची गो आत कोणांक म्हुणू सांगपाचें तूंत सांग हय ते मेरेन आमी आ आमी आमी आमदाराक सांगया आनी कोणूय ते कोणी तांची बरबर भोंवता पय न्ही तांकां मातशी सांगया की मात्शें तें हें करा म्हण किद्या लोक आमगे भुरगीं बी वता न्ही गो कॉलेजी बीन हय तूंय पय तूंय तुगे कामा वता तेवट्यान माय भुरग्यांकूय स्कॉला सोडपा जाय मागीर सगळें पळय हय तशेंच करया आमी आमी सराकूच हय हय हय आनी तो आयकता आनी सगलीं कामां करत न्ही गो रस्त्याचीं हाजीं कितें आसूं कंप्लीट करून रावन पळय ताजेर आ आनी सद्द्या बरें आसा न्ही सर सरकार बी बरें आसा सगलें हय हय हय हय तरी पूण आमी कितें करया मुगो हय आमी कितें करया आनी आमी दोगूय जाण मुगो या दाखयता आनी आनी कोणा बांयलां घेवया गो आमचीं वाड्या वयल्या की तींय बी कंप्लेनी सांगता न्ही गो ताका लागू म्हणटा हय रोड बीन फाल कितें आ आमगेत भुरगीं हय हय कळें आनी तीं हय ताका लागून हय हय मात्शें केल्या पुरो न्ही तेंच म्हुणटा हय न्ही चल तर फा हय आ ना गो चड भोंवना म्हाकाय म्हाका मानेची प्रॉब्लम आसा न्ही गो ताका लागून हय तुजें कम्राचें आनी म्हाका मानेचें मागीर तेंच आ हय आमचीं भुरगीं आया न्ही गो आमकां कितेॆ जालें ते रोडा हें आमकां किदें जालें जाल्या भुरग्यां माय कोण पळयतलो जाल्या चल बरें चल या तर हय या तर आमी अ आमदाराक मातशें मेळुया अय ह्या रोडा लागून बरें तर आ आ बरें आ बरें अपर्णा बरें बाय बाय